हॅलो आयकूंक येता मॉम्स किचन आं ओके ओके हांवें स्विगी ऍपाचेर तुमगे रेस्टॉरंतांतल्यान बटर चिकन नन आनी फ्राइड राइस ऑर्डर केलोलो बट हांवें रोखडें तें कॅन्सील केल्लें बट हांव ऍपाचे गेल जाल्यार म्हाक तें ऑर्डर कॅन्सीन म्हूण दाखयना ना म्हूण रिफंड म्हूण दाखोयना हय हांय हांवें गुगल पेआचेर गुगल ऍपाचेर गुगल पे ऍपाचेर हांवें ट्रांझेक्शन केल्लें बट म्हाका तें कांयच परतून रिफंड कांयच दिनाय धाडलो ना कांय रिफंड धाडलो ना सो हांव मागता मातशें म्हजें सिट्युएशन तुवें पोवचें म्हणून हय अर्दें वर अर्दें वर जायन हांव चॅक कोरीत आसा तें ऍपाचेर म्हाका कांयच दाखयना ना म्हूण कांय रिफंड दाखयना मातशे तुमच्या लागीं मागता मातशें तें चॅक कर म्हूण आनी म्हजी मातशे साहयता कर म्हूण थँक यू